مجھے سکے چٹانیں وغیرہ جمع کرنے کا بہت شوق تھا چٹانوں سے مراد چھوٹے پھتر جو انگوٹھیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور سکوں سے مراد بہت پرانے سکے جیسے کہ ایک آنے کا سکہ وغیرہ یہ سب مجھے جس جیسے ہی جمع کرتا ہوں میں میرے دل کو اور دماغ کو کافی سکون ملتا ہے اور میں کافی پرمسرت محسوس کرتا ہوں